अपना अथीमे अथी इसकुलमे कबड्डी आर खेलै रहियै आओर गेम आर खेले रहियै आर आँखिमे बान्हिके चोरिया नुकिया खेले रहियै रस्सी फाँने रहियै हमरा इसकुलमे बहुत तरहके खेल खेलै रहियै इसकुलमे आओर वैसे चारिगो अथी करके चारो कोना पर रहियै आओर ओहिमे से चोरिया नुकिया खेले रहियै कनि हमे आर अपना इसकुलमे आओर कबड्डी बडी आर खेलै रहियै अपना इसकुलमे आओर खेलै रहियै अपना इसकुलमे आर सभे चोरिया नुकिया आँख बन्द करके आ सभ पकड़ा पकड़ी बला खेलै रहियै ओकरा ओ पकड़लक ओकरा ओ पकड़लक आँखमे आँख बन्द करके खेले रहियै कनि इसकुलमे आरो सभ लड़की सभ मिलके आ आरो खेलै रहियै कबड्डी कबड्डी बला आओर से लूडो आर खेलै रहियै चारगो मिलके लूडो खेलै रहियै कनि आरो अपना इसकूल आरमे लूडो खेलै रहियै कबड्डी खेलै रहियै गेम आर खेलै रहियै कनि इसकुलमे अपना इसकुलमे आरो चारिगो मिलके चोरिया नुकिया कऽके खेलै रहियै कनि पकड़ै बला खेलै रहियै इसकुलमे आरो एहि सभ अपना इसकुलमे सभ खेलै रहियै कनि सभ लड़की आर मिलके आठगो दसगो मिलके सभ कबड्डी आर खेलियै तऽ पाँचगो इधर पाँचगो उधर करके आ सभ खेलै रहियै अपना इसकूल आर मे एहि सभ करै